हा मां डांस प्रतियोगिता में भाग वठो आहे मां जो अनुभव ॾाढो सुठो रहियो एॾो बढ़िया लॻे पियो डांस करण में की मतिलब खू दिलि खे ॻाल्हि वणे पई ख़ूबु सुठो लॻे पियो डांस प्रतियोगिता में भाग त वठो और ॿियनि खे बि मां चवंदसि की तव्हां बि कॾहिं बि कोई बि डांस प्रतियोगिता काथे थिए थी त तव्हां उन में भाग ज़रूर वठो उन सां हिकिड़ा अलॻि ई वाएब्रैशन ईंदा आहिनि